हेलो कैलाश होटल मां तव्हांखे ॿ सौ माण्हुनि जी सिंधी रोटी जो ऑडर ॾिनो हुओ हुन में साई भाॼी भुॻल चांवर बिहु भुॻा खटाइण पापड़ खीचा ऐं गजरूनि जो सीरो वग़ैरह चयो हुओ उहो सभु रोटी तव्हां सुठे नमूने ठाहे ॾिनी हुन में मां तव्हांखे सदाईं ऑडर ॾींदी आहियां हुन में तव्हां मूंखे छा कुझु डिस्काउंट ॾेई सघंदा आहियो सर हमेशह मां तव्हांखे ई ऑडर ॾींदमि ऐं ॾींदी रहनि ऐं अॻिते बि तव्हांखे ई ऑडर ॾींदासीं तव्हां तव्हां वटां ई रोटी घुराईंदा आहियूं हमेशह